तुमकां विसंग कचरो एकठांय करपाची सेवा मेळटा आनी तुमच्या खात्यान समस्या आसूं येता असो तुमकां दुबाव आसा तुमी तुमची सेवा तपासपाचे आनी तपा तपासपाचे थारायतात आमी तुमच्या कचऱ्याची विलेवाट लावपाच्या सेवेची स्थिती जाणून घेवपा खातीर तडाच्या नगारपालिकाक आमी फोन केल्लो तुजो सेवा संदर्भ क्रमांक वापरून आमचो सेवा संदर्ब क्रमांक वापरून आमच्या खात्याचेर नम्रतायेन अद्यावयत करपाची विनंती ताणी करता म्हूण सांगलां आनी हो कचरो बरे भाशेन काडून व्हरून निवळसान सांबाळटा म्हण नागरपालिकेन फोनाचेर आमकां सांगला